औ आं संनायनि बिथिङावहाय जोबोद इन्थारेसथ दं नालाय बे संनायनि थाखाय संनो मोजां मोननायनि थाखायनो आं बे संनाय खावनायखौ फालांगिनि महराव लांनो सानदों आरो ना मानो होननानै बुङोब्ला साफ्रोमबो सुबुङाथ' जब ल' लानानै गावनि गावनि जिउनि राहाखौ दैदनलांनो हायानालाय बेफोर आरो खायसे सुबुङा माखासे इन्थारेसथबो थाया थिख बेबादिनो आंहाबो संनाय खावनायनि बेलायाव गोसो दं जेराव आङो बे बे बे बिथिङाव नो फालांगिनि महराव होनानै आं गावखौनो जिवाव दैदेनलांनो सानो आरो ना ओमफ्राय आंनि पेरेन्टसा बा आंनि गार्जेना फार्सथ आवहाय आंनि बे बुंनाय बाथ्राखौहाय बिसोरो एसेफ्ट खालामनो गोसो गैयामोन मानो होननानै बुङोब्ला आंथ' सोलोंथाइखौ लाया नङा लाबाय एसे गोबां दिग्रि थानाय हिसाबै बिसोर आंखौ मोनसे मोजां साख्रि मावनानै आंनि जिवखौ जिव राहाखौ दैदनलांजानो हास्थायोमोन नाथाय आंनि गोसोआ संनाय खावनायनि बिथिङाव बांसिन इन्थारेसथ थाबाय जेराव आं बिखौनो खालामनो होननानै बुंनायाव पेरेन्टसा आंना एसेबां जेनोबा अजद दैखाङासै आरो आङो आंनि बिमा बिफानो फोरमायना होबायखि जोंनि जोंनि ओंख्रिफोर जोंनि जोंनि बर' हारिनि माखासे आगथएमसफोर ओंख्रिफोरा डिसेसफोरा गोबां माने मोजां मोजां दं जेराव बिखौ आं फालांगियावबो मोजां बिथिङै मोजाङैनो बाहायनो हागोन लोगोसे गुबुन हारिनिबो मोजाङै दिन्थिनानै होनो हागोन बा फोरमायनानै होनो हागोन बयबो मिथिगोन सिनायजानाय सिनायथि मोनगोन बेनि थाखायनो आङो माने गोबां मोजाङै बुजायनानै होदोंमोन बेयावनो आंनि बिमा बिफायाबो नाजावनानै लादोंमोन मोजाङै जाहैगोन होननानै